मोटोरोला कंपनीचे फोन दिसपाक बरे दिसता पूण कितें जाणां खूब हॅवी तुजो हात धरलो न्हय फोन हातींत खूब जड लागता हात तुजे दुकूंक लागता तूं चड फोन यूझ करपाकूच शकना हात सामको दुकूंक लागता तुजो खूब दुकता हात आनी बॅटरी बॅक अप कांय दिना सांगतना सांगता खूब बॅटरी बॅक अप दिता पूण मागीर तूं पळोवपाक वचत फोन घेवन जाल्यार तो बॅटरी बॅक अप कांयच दिना रोकडीच बॅटरी जाम जाता आनी बॅटरी चार्ज सुद्दां जावपाक खूब टायम लागता नोर्मल आसता पळय ताज्या परस खूब टायम लागता बॅटरी चार्ज जावपाक सो तो कितें जाता खूब वेळ चार्जिंगाक लावचो पडटा आनी आयच्या काळांत जो टायम म्हणटा तो सगळ्यांक इम्पोर्टंट आसा सो टायम आमकां मेळना मागीर तो प्रोबल्म जाता त्या खातीर म्हणून मोटोरोला कंपनीचे फोन खूब बरे येना कॅमेरा सुद्दां वान झिरो एठ मॅगा पिक्सल्स म्हणून सांगतात ते पूण काडूंक वचत फोटो जाल्यार कांयच क्लियर येना नोर्मल फोटोचे जे फोन्स येतात पळय त्या फोनाचे परस तशेच येता आनी आमी फोन म्हारग बरोवन झिरो एठ मॅगा पिक्सल म्हणून म्हारग फोन घेता तर पळोवपाक वचत जाल्यार सात आठ हजाराच्या फोनाक येतात त्याच भशेन कॅमेरांत फोटो येतात कांयच क्लियर येना इव्हन विडियो काॅल सुद्दां केलो न्हय कोणाकूय मनशांक जाल्यार क्लियर तांकां आमी दिसना सो तो प्रोबल्म जाता मागीर इव्हन मोटोरोला कंपनीच्या फोनाक रेंज सुद्दां इश्यू जाता रेंज सु्द्दां सारकी मेळना त्या फोनाक सो तो सुद्दां एक प्रोबल्म जाता हे करून कित्याक खंय तूं वचत खंय गांवांत वचत थंय रेंज ना जाल्यार थंय तुका रेंज कशीच मेळना आनी ब्रायटनस सुद्दां कमी केली सामकी जाल्यार सामकी कमी जाता तातूंत तुका कांयच दिसना आनी वाडयली समज सामकी हंड्रेड सुद्दां केली न्हय जाल्यार तितली ब्रायटनस मेळना जी बाकीच्या फोनांत मेळटा सो हो सुद्दां तांचो एक ड्रॉबॅक आसा मोटोरोला कंपनीचो आनी म्हणल्यार कितें जाता फोन म्हणल्यार तूं आतां आनी एकदां फोन पडलो धर सपोझ चुकून सुद्दां मातसो सुद्दां फोन पडलो न्हय गेली तुजी डिसप्ले डिसप्ले तांची सामकी फालतू कांयच बरी ना डिसप्ले आनी एकदां डिसप्ले गेली धर पडलो फोन आनी डिसप्ले गेली नवी घातली डिसप्ले इव्हन तूं कंपनींत वचून म्हारग डिसप्ले घालता तीवूय सुद्दां तांची डुबलिकेट आसता आनी तांचे कस्टमर सपोर्ट सुद्दां सामकोच बरो ना सामको बॅड आसा तांचो कस्टमर सपोर्ट तांचो मैन म्हणल्यार सर्विस सँटर सुद्दां गोंयांत ना तो ड्रॉबॅक ताचो तर सपोझ फोन घेतलो मोटोरोला कंपनीचो फाल्यां जर कितेंय जालें तूं फोन व्हरून खंय दाखयतलें तूं हांगा दाखयलें जाल्यार ते कितेंय करून दितात फोन तुजे सर्विस सँटर म्हणटकच एक विश्वास आसता बाबा हांगा फोन सारको जातलो पूण तांचें सर्विस सँटर सुद्दां ना तांचीं सर्विस सँटरां आसा पूण तीं प्रायव्हेट कंपनीचें अशें एक सर्विस सँटर ना तांचें सो तो फोन घेतलो जाल्यार खूब प्रोबल्म जाता सो हांव लोकांक रिकमेन्ड करतलें की तो फोन घेयनाका तुमी